हम जे होम थिएटर लेलिए ओकर एकदम बढ़िआँ आवाज छै ओकर कलर भी बहुते अच्छा हइ हमरा एकदम बड्ड नीक लगै छै ओ साउण्ड सुनयमे घरमे रहै छिए हमरा बहुते अच्छा लगै छै आओर हमरा एकदम बढ़िआँ प्राइसमे मिलि गेलै ओ होम थिएटर एकदम बढ़िआँ कम्पनी हइ ओ कम्पनी एकदम बढ़िआँसँ बजै छै आओर ई हइ कि एकदम सब कोइ हमसब मिलि करिके सुनै छिए एकर आवाज बहुत मीठा हइ एकदम बढ़िआँ हमरा लगै छै आओर ई ठीक हइ बहुत बेस्ट हइ आओर बड्ड नीक लगै छै हमरा आओर ई सब कोइ साथमे हमसब सुनै छिए एकदम बढ़िआँ हइ ई प्रोडक्ट